ہاں تفریسی سند میں کھیلوں کے رول کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ کھیلوں کے رول میں سب سے زیادہ اہم کھلاڑی ہوتے ہیں کھلاڑی کا کھیلوں میں اہم ترین رول ہوتا ہے جو میدان میں مقابلہ کرتے ہیں اور خوشیوں کی تخلیق کرتے ہیں اس کے بعد کوچز یہ بھی کافی اہم رول ادا کرتے ہیں ان کی کوچنگ ہوتی ہے جس وجہ سے کھلاڑی اپنی مہارتوں کو بہتر کرتے ہیں اس کے بعد مینجمنٹ اور تنظیم کار بھی ہوتے ہیں جو ایونٹس کی منظمیت اور ترتیب کے لیے منصوبہ بناتے ہیں جاب کرئیشن جو نئے روزمرہ کے کھیل کے مناظر کو پیش کرنے والے کومیڈی ایونٹس اور رومانوی ہوائیں مقابلات اور تبلیغی اشتہارات کے ذریعے سامعین کو کھیلوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اچھے کھیلوں کی رپورٹنگ اور پوسٹ میں ہنرمندی کو بڑھاتی ہے جس سے سامعین کی رغبت بڑھتی ہے کہ ان کے تفریحی وقت کا حصہ بنے مختلف ڈیلز تخفیفات اور خصوصی پرموشنز کے ذریعے سامعین کو کھیلوں کی جانکاری دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کھیلوں کے مقامات کی ترتیب کی معلومات بھی دینا سامعین کو مشغول کرتا ہے